मेरे एक साइबर क्राइम की एक मेरी फ्रेंड है उसको ले कर कोई मेरी बातचीत हुई थी तब उसने मेरे को बताया कि मेरे सोशल मीडिया पर मेरे साथ में फ्रौडिंग हो चुकी है फ्रौडिंग में यह भी हुआ था कि एक बार तो वो किसी कारणवश ड्रीम एलेवन है लूडो है उन पर पैसे लगा कर वो लूट गया और दूसरा ये था हुआ था कि वो किसी फ्रॉड सोशल आई डी की वजह से फ्रॉड किसी कारणवश किसी ऐप की वजह से पेमेंट लगाया था तो वहाँ उसको पैसों की हानि हुई थी तो उसने मेरी को सारी चीजें खुल कर बताई कि मेरे साथ में ये ये हुआ तो उसको मैं चीजों को कनसीव कैसे करूँ उन चीजों को रिकवर कैसे करूँ तो मैंने उसको एक सिंपल सा सुझाव दिया था कि आप एक बार साइबर क्राइम है वहाँ से वहाँ रिपोर्ट करो या फिर कहीं नियर पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर रिपोर्ट करो तो उन्होंने दोनों ही जगह अपनी रिपोर्ट दी और देने के बाद में कुछ दिनों बाद में उसका रिजल्ट आ गया उसका रिजल्ट ये रहा कि जो फ्रौडिंग करने वाले हैं उनको भी अरेस्ट किया गया पकड़ा गया और जो बाकी अदरवाइज़ उनकी गैंग है उनको भी पकड़ा गया तो उस चीज से लेके और जो मेरे दोस्त को जो सारी पेमेंट वग़ैरह का लोस हुआ था वो भी उसको वापस मिल गया तो इसी चीजों को ले कर सतर्क रहें सावधान रहें और ये चीजें कहीं नहीं करें